हमर छोटसँ ही इच्छा छलै कि हम शिक्षण विभागमे आगे बढ़ू आओर शिक्षाके बढ़ बढ़ चढ़िके सभ जगह गाम गामसँ लेके शहर तक पहुँचहुँ एक जब छोट छलियै तब इच्छा छलै कि शिक्षण शिक्षणके क्षेत्रमे जतेक अधिकसँ अधिक हो सकैत छै ओतेक हम लोगोंकेँ शिक्षित करू जादातर बढ़िके महिलाके सशक्तिकरणके क्षेत्रमे आओर महिलाके शिक्षित करैके क्षेत्रमे ग्रामीण क्षेत्रमे हमर महिला सभ बड़ पीछे छथिन हुनका अपना अनुभव से अपना ज्ञान से हुनकर शिक्षित करू आओर हुनका बताउ कि शिक्षा बड़ नीक चीज छै अहाँ अगर शिक्षित होयबै तऽ अहाँकेँ समाज परिवार आओर देशके लोक बड़ शिक्षित हौते किआकि महिला ही अइसन छथिन जेकि परिवारके हर मेम्बरके किछु ने किछु कुछ सिखाबैत छथिन ज्ञान दै छथिन किआकि हमेशा घर पर ओएह रहैत छथिन पुरुष वर्ग तऽ जाइत छथिन वर्क काम करै खातिर से हम इच्छा आज पूर्ण पूर्ण हो गेल छै किआकि अभी वर्तमानमे हम कॉलेजमे छियै एक राजनीतिक शास्त्र विभागमे आओर शिक्षाके क्षेत्रमे हम जहाँ तक हो सकैत छै लड़की सभकेँ शिक्षित करैत छियै हुनका बताबैत छियै कि पढ़ाइ बड्ड जरूरी छै हमरा अहाँ खातिर किआकि हम अहाँ पढ़बै तऽ हमर बाल बच्चा भी शिक्षित होइत आओर बाल बच्चा होइत तऽ हमर देश उन्नति करथिन से हमर इएह इच्छा छलै आओर हमर पूरा भी भेलै